मानसिफोरनि जिउआव गेलेनाया थांना थानायनि गासै गुनाव मा रोखोमै पजिटिभ गोहोम खोख्लैनो हायो नंगौ जोंनि बर' हारिया गेमखौ मोजां मोनग्रा हारि जोंनि आबौ आबैया गोदोनिफ्रायनो फुटबल गेलेयो बे फुटबलाव जोङो बहुद नामजादा गामि लेभेलाव गेलेयो बिनिफ्राय गामिजों गामि इन्टार गामि गेलेलायो बिनि अनगायैबो जोङो स्कुल लेभेलाव फरायनाय समाव एल पि स्कुलनिफ्राय लानानै हो मिडिल स्कुल एम इ स्कुल हाइ स्कुल हायार सेकेन्डारि स्कुल कलेज लेभेलसिम जोंनि बर' माहारिआ गेलेनो मोजां मोनो नंगौ आं सानो गेमजोंबो जोंनो लेभलिहुडखौ थांना थानायनि गोबां आसार खान्थिखौ जोङो लाबोनो हायो एकजामपोल नुबाय फरेनाव गोबां यां जेनेरेस'नानो फैसा खामायनो हायो फरेनावल' नङा जोंनि इन्डियायावबो गोबां रां खामायनो हायो फुटबलजोंबो जेरै खामायनो हायो बक्सिंजों हायो क्रिकेटजों हायो बुंनो थाङोब्ला नोङो क्रिकेटखौनो होन नाम्बार अवान टेन्डुलकारमोन बिनि उनाव सौरभ गांगुलि बिनि उनाव नैबे युभराजमोन बिनि उनाव धनि धनि मोन बिथांमोना गोबां रां खामायनो हायो मिलियन ट्रिलियन सिर्फ फरायनानैल' जोङो गिदिद मानसि जानो हाया फरायनायाबो नांगौ बेजों लोगोसे जोङो लेभलिहुडखौ न'खरखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला गेमाबो बहुद खाबु होयो बेनि थाखायनो नों साननो नाङा जे गेमजों जेबो जाया गेमा गावनि लेभलिहुडाव बुंनो थाङोब्ला जौसिन मासियावबो लाबोनो हायो नों फुटबलखौनो होन पेलेखौनो होन पेलेनि अनगायैबो दा निउ जेनेरेस'नाव रनालड' रेनालड' दङ' बिथंमोनहा गोबां मिलियन ट्रिलियन फैसा खामायो बिसोरो क्लाबनि थ्रयै गेलेयो क्लाबाव सेलेक्ट जायो जोंनि बर' माहारिआ बेखौ इन्ट्रेस्ट माबा थानांगोन दानि उन्दैनिफ्रायनो जोङो बेबादि गेमाव थांनाङोब्ला उन्दैनिफ्रायनो जोंनो बुंनो थाङोब्ला बैसोआ बिल' फाइभ इयारसनिफ्रायनो जोङो मोनसे खामानिखौ मावनोब्ला सिमालटिनियासलि कचिं होनांगोन कचिं होनायनि थाखाय बेखौ गभर्नमेन्टा फेसिलिटिस बानायनानै होनांगोन जायनाखि बे स्कुलाव माबानानै कचिंनि थ्रयैनो जोङो एक्सपार्ट जानो हायो दानि जुगाव कचिं मोनोब्ला बहुद एक्सपार्ट जायो बियो थिर गावनायानो होन जेनेबा काबादियानो होन भलिबलानो होन फुटबलानो होन क्रिकेटानो होन बुंनो थाङोब्ला हकियानो होन जोंनाव कचिं थायोब्ला उन्दैनिफ्रायनो जोङो एक्सपार्ट जानो हायो बेजोंनो जोङो बिमा बिफाखौ गोबां मदद खालामनो हायो आरो बिमा बिफायाबो गथ'नि गथ'नि सोमोन्दै साननांगोन बे गथ'आ अबावहाय इन्ट्रेस्ट दङ' फरायनायावब्ला जोङो फरायनायखौनो गोबां बिनि सायाव स्ट्रेस होनांगोन स्ट्रेस मानि बे बबे फिल्डाव इन्ट्रेस्ट दं जोंहा बेखौ गोथौयैनो साननो गोनां गथ'आ बे बे कुइसनावथ' दङ' थांनानै थानायनि थाखाय गासै गुना मा रोखोमै पजिटिभ गोहोम खोख्लैयो गेलेनाय होननानै बुङोब्ला जोंना बेनो स्पर्टस जोङो बेखौनो गोसो खांग्रोनो नांगोन स्पर्टसा बुहुमावनो गोसारनानै दङ' बुहुमावनो नामदांखा जोंनो लेभलिहुड थांनानै थानोब्ला जोङो गेमाबो बहुद गोनां बे गेमनि थ्रयैनो दा जेरै जोंनि बि टि आर गभर्नमेन्टआ नाजागासिनो दङ' हो फुटबलनि थाखाय बिथांमोना गोबां एक्सपर्टफोरखौ लाबोदों बायह्रानिफ्राय कचिं होदों सेलेक्टबो जागासिनो दङ' जोंनि स्टेट लेभेल डिस्ट्रिक लेभेल बिनिफ्राय नेसनेल लेभेलावबो गेलेहैनायनि खाबु मोनदों नेसनेल लेभेलाव जेनोखि गेम दङ' बेखौबो जोंनि बर' माहारि गथ' गथाइफ्रा गेलेगासिनो दङ' जोंनावबो हलिचरन नारजारिमोन दङ' फुटबलाव बिसोरो इन्ट्रेसटेट कारिजियास बिसोरखौ नुयोब्ला जोंनि बर' गथ'फोराबो सोलोंनो हागोन कचिं नांगौ बेनि थाखायनो जोङो नेसनेल लेभेलनिफ्रायनो लाबोनो हानाय जोंनाव बर' माबा बि टि आर गभर्नमेन्टआवबो केपासिटि थानांगोन बे कचिं होग्रा मानसिफोरखौ लाबोनो हायोब्ला गथ'फ्रा गेमनि थ्रयैनो गावबा गाव लेभलिहुडखौ बहुद गोजौ रोखोमै थाखोआव लांनो हागोन नेसनेल इन्टारनेसनेल बेखौ आं बुंनानै दोनथ'बाय बेखौना सार